جی اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو تو ہم مونگ دال کی کھچڑی دلیا سابو دانا کی کھچڑی وغیرہ بناتے ہیں اور کھانا بیماری کے حساب سے ہی ہوتا ہے جیسے اگر کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے اسے لوز موشن ہو رہا ہے تو ہم مونگ دال کی کھچڑی بناتے ہیں اور کسی کو اگر یورک ایسڈ کسی کا بڑھا ہوا ہے تو ایسی چیز بناتے جیسے پروٹین نہ ہو تیل مسالہ بھی اوائڈ کرتے ہیں ہری سبزیاں بناتے ہیں اور کبھی اپنے فیملی میں ہیں ہی یا کوئی مہمان آ گیا اور ان کو شوگر ہے تو ہم ایسی چیز بناتی ہیں جو ان کے حساب سے ہو جیسے ہم چینی کی چیزیں نہیں بناتے میٹھی چیزیں نہیں بناتے آلو نہیں بناتے چاول نہیں بناتے تو اس حساب سے ہم بیماری کے حساب سے ہی کھانا بناتے ہیں